मधुबनीमे जे किछु आम सामाजिक आ सांस्कृतिक प्रथा रीति रिवाज जे प्राचीन समयसँ चलि रहल अछि आ ई प्रथा लगभग जिलाके एक पहचान होइए जे हरेक समुदायके भिन्न भिन्न रूपसँ भावनाकेँ दर्शबैत अछि सामाजिक प्रथामे जे पहचान होइए ओ समुदायके जाहिमे सभसँ पहिल एक भऽ जाइए जेनाकि उपनयन संस्कार उपनयन संस्कारमे ई ओना सभवर्णक व्यवस्था छै अलग अलग लेकिन ब्राह्मणक वर्गमे ई विशेषतर देखल जाइत अछि जकर कारणसँ ब्राह्मणक समुदायकेँ ई सभसँ ज्यादा जे अछि से ओ प्रदर्शित करैए ओकर बाद गोसाउनिक पूजा जे अछि जे गोसाउनि गीत गाओल जाइए जे विद्यापतिके द्वारा लिखल गेल अछि ओ लगभग मिथिलाके हरेक घरमे गोसाउनिक पूजा होइत अछि ओहिमे गोसाउनके गीत एक अलग तरहसँ गाओल जाइत अछि जाहिसँ प्रभावित होइत ई देखायल जा रहल अछि जे ओ रीति रिवाज आ ई प्रथा पारम्परिक रूपसँ सांस्कृतिक प्रथाके रूपमे घर घर मिथिलामे मधुबनीमे देखायल जाइए एहिसँ घरक पहचान होइत छै समुदायक पहचान होइत छै आओर सांस्कृतिक ई देखाएल जाइत छै जे एतुका रहन सहन करयवला व्यक्तिके केहन छथि आ हिनकर भावना केहन छनि साथ साथ जेनाकि गुड फ्राइडे होइए ई अन्तर्राष्ट्रीय एक अलग समाजके रीति रिवाजके आ समुदायक भावनाके देखाओल जाइत अछि ईसा मसीहके अवसरपर ई गुड फ्राइडेके आयोजन क्रिश्चियनके लेल देखाएल जाइए जाहिसँ कि एक अलग समुदायकेँ ओ प्रदर्शित करैए